एहिठाम प्रश्न आयल अछि जे दादा दादी आ माता पिता कतेक धरि पढ़ल छथि तऽ हमर दादा दादी पूर्ण रूपसँ निरक्षर छलाह आओर अपन मजदूरी कऽ के हमर पिताकेँ ओ पढ़ौलनि लिखौलनि ओ मैट्रिक पास कयलनि हमर पिताजी आ मैट्रिक पास कयलाक बाद हुनका टीचरमे नौकरी भेलनि ओ टीचर छलाह टीचरमे हुनका शुरूमे बहुत कम पाइ भेटैत छलनि ताहिसँ आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ छल हमरा परिवारके आर्थिक स्थिति गड़बड़ रहलाक कारणे हमर पिताजी आओरो पढ़बाक चाही से नहि पढ़ि सकलाह हमर माता जे छलीह से निरक्षर छलीह ओ पढ़ल लिखल नहि हमरासभकेँ जे संस्कार भेटल ओ बाप मायसँ भेटल आ जखन हमसभ पढ़लहुँ लिखलहुँ तऽ हम परिवारमे हमसभ चारि भाय छी सभ पढ़ल छी हम एम ए पी एच डी केलहुँ ओकरबाद हमरा प्राइमरी टीचरमे नौकरी भेल ओकरा बाद हम प्लस टूमे व्याख्याता भेलहुँ आ बादमे प्रमोशन भऽ कऽ सूरी हाइ इस्कुलमे हम प्रिन्सिपलके रूपमे योगदान केलहुँ जखनि धरि हम प्रिन्सिपल अपने नौकरी हम केलहुँ ताहिसँ कनि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुअए लागल तऽ जाहि समयमे हमर दादा दादी छलाह ओहि समयमे आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय रहए एहि रूपेँ जे क्रमशः परिवार बढ़ैत गेल हमसभ आगू बढ़लहुँ इएह हमरा परिवारक